बेसी लोग जब बेसी सङ्ख्यामे लोग आ जाइ छै तब बेसीसँ मतलब बहुत तरीकेके सामानके जुगाड़ करै छियै आओर दू तीन चूल्हाके यूज करै छियै खाना बनबैमे आओर बहुत तरीकेके सामान खाना बनबै छियै जैसे कि सब्जी दालि भुजिया कचरी बहुत टाइपके खाना बनाय छियै इसलिए दू तीन चूल्हाके उपयोग अगर नहि करबै तऽ जल्दी खाना नहि बनि पेतै आओर बेसी लोगके खाना नहि बनि पेतै इसीके लियऽ हमलोग खाना बनाबैमे बहुत तरीकेके रणनीतिके अपनाय इस्तेमाल करै छियै अपनाय छियै खाना बनायमे बहुत मेहनत लगै छै इसलिए दो तीन चूल्हाके यूज करै पड़ै छै आओर ओकरासँ जल्दी खाना बनै छै आओर लोग बेसी सङ्ख्यामे जे लोग आइ छै ओकरा जल्दीसँ खाना बनाके खिलाइ भी पड़ै छै इसीके लियऽ हमलोग हर तरीकेके रणनीतिके उपयोग करै छियै खाना बनबैमे किसी मतलब जैसे कि दू तीन चूल्हापर खाना बनाय छै जल्दी खाना बनि जाइ छै आओर जल्दी ही सारा काम निपटि जाइ छै